हलो पी जी वी सी एल कस्टमर सर्विस हा मां गांधीधाम मां ॻाल्हाए रहियो आहियां मुंहिंजी नई जॻह में मूंखे बिजलीअ जो कनेक्शन खपे त मूंखे हुन लाइ छा ज़रूरी दस्तावेज़ ॾियणा आहिनि ऐं हुन लाइ तव्हांजो छा छा फॉम भरण जो तरीक़ो आहे कहिड़ा फॉम भरिणा आहिनि महिरबानी करे मूंखे ॼाणाईंदा जे तव्हां चयो त मां ऑफ़िस में अची करे तव्हां खां सॼी हक़ीक़त पुछी वञा ऐं न त मां तव्हांखे पंहिंजी मेल एड्रेस मोकिलियांव थो त महिरबानी करे मूंखे हुन ते ॼाणाईंदा त मूंखे कहिड़ा कहिड़ा ज़रूरी फॉम भरिणा आहिनि ऐं हुन सां गॾु कहिड़ा दस्तावेज़ु तव्हांखे ॾियणा आहिनि